हेलौ आतसा नों साहा बिलाइ लाग्रा ना आटसा दा मारखेदाव मा दाम थांगासिनो दं साहा बिलाइया थ्रिस थाखा बिनि बारा जागोन ना जाया

माने आंनाव दंमोन सानसेआव बिदिनो बिस किजि मालाबा दस किजि बेबायदि ओंखारबाय थायो ओमफ्राय खाथि खालानि मानसिफोर एसे होफैयोमोन आटसा बै खाथिनि मानसिफोरनिफ्राय मा दामाव बायोब्ला आंहा फ्रफिद जागोन

औ जेनेबा नोंसोरो औ नोंसोरो थ्रिस थाखाआव लाङो लाखियो नोंसिना नोंसोरनाव हैनांगोन ना नोंसोर लांफैगोन हैनांगोन होनबाथ' आंहाबो गारि घरानि खोथा फैबाय माथो औ दे माबा हैनायाथ' हैनोसै बिनिफ्राय दैलि फेमेनखौ दैलि मोनगोन ना सप्तायाव हरगोन

लोगो लोगोनो हरनाय जागोन ना आटसा थारमानि बै जायनिफ्राय लाखिदों बिसोरनोबो फेमेन होनांगोन थ' दायरेख दायरेख खेसबा मोजां जायो आरो थारमानि दिनै आं लाखिबाय दिनै लाखिबा गाबोन बिदिबा दे आं बे सप्तानिफ्राय साफ मा साफ्लाय खालामनो नाजानोसै दे दे दे दे दे दे